हलो

मैनेजर साहब बोल रहे आप हलो न बोल रहे थे कि एक रूम लेना था होटल में कितना पैसा लगे इसमें पैसा कुछ कम कर देते हाँ वह तो है अच्छा अच्छा

हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सर तो आपकी से होटल की जैसे बगल में कोई घूमने का अच्छा जगह है का है ना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वह अच्छा अच्छा तो वहाँ जो मतलब पार्क पूर्क है वहाँ अच्छा सर एक बात बताइए सर जैसे रूम वहाँ जो आपका रूम है

रूम का क्वालटी मतलब कैसा है वहाँ वह हाँ वह तो हाँ हाँ वह तो वह तो सही बात है वह तो वहाँ तक पार्क में पता चलेगा तो बगल में तो एसे तो आप ही के बगल में मतलब पार्क पूर्क हो मतलब घूमने वाला होगा कोई मतलब जगह मतलब बढ़िया उसका मतलब टिकट लगता है तो उसका मतलब टिकट लगता होगा टिकट मतलब क्या सुनिए

और तो है न जैसे कौनो वही मतलब होते हैं जैसे पार्क मतलब मतलब उसमें मतलब एक एक बात है